दा सावगारि लानायाव केमेरा खेबनायाव सिगांआव स्टुदिअआव थांनानै केमेरा खेबजाहैनांगौमोन नाथाय दा सोलायनायजों टेकनलजिनि जानायजों मबाइलफोरावनो केमेरा खेबनानै नै साफायनो हायो हायो आरो मबाइलजोंनो नो गोजानाव थादोंब्लाबो मबाइलजोंनो खेबनानै हरनो हायो सोब खामानियानो टेकनलजि जानानै मोजां जाबोदों औ गोबांआनो सोलायबोदों औ सिगांनि बायदि बे नंला दानि नि जुगा गासिबो मबाइलजोंनो गासिबो खामानियानो मोजां जाबोजोबदों औ